किसान योजना छै किसान सभकेँ पाइ भेटै छै सरकार खेतीके लेल खादके लेल सभचीजके सुविधा दैत छै आओर बहुत लोक एहिसँ कि आगे बढ़ैए तखन शिक्षा योजना छै सभ सरकारके सभ कोशिश करैए दरखास्त लिखैए तऽ सरकार ओहि ओकरा योजनाकेँ पूरा करै छै पाइ भेटै छै साइकिले खरीद लयलक किछु योजना दै छै साइकिलो खरीदयके पाइ दै छै तखनसँ पेंशन योजना छै वृद्धा लोक जतेक छै सभकेँ पिलसिन भेटै छै ओहि हिसाबसँ सभ सभकेँ पिलसिन भेटै छै तखनसँ एनाइ अस्पतालके योजना छै जेनाकि आँखि बनबयके ईलाज करै छै छूट पैसा भेटै छै दै छै सरकार छूट करै छै तखनसँ ओ पाइ लए कऽ बहुत बचत होइ छै सरकार गरीबी दूर करै छथिन लेकिन गरीबी हटबयके लेल बहुत सरकार प्रयास कए रहलैहँ जे कहुनाहुँ गरीबी दूर होय राशन पानी से दए रहलैहँ जे सरकार गरीबी दूर होय राशन पानि दए रहलखिनहँ योजनामे बान्ह सड़क से सभटा योजना कए रहलखिनहँ दए दिआए देल रहलखिनहँ सरकार तऽ योजनासँ बहुत किछु लाभ भए रहलैहँ बहुत लम्बा लम्बा सड़कसभ बन कए देल गेलैहँ विकास करयके लेल जे पब्लिककेँ सुविधा होय ओहि सुविधा होय लम्बा लम्बा योजना सभ दए रहलखिनहँ ओहिके लेल पूरा करयके लेल सभ भिड़ल छै सभ लागल छै काज भए रहलैहँ सरकार बहुत मदति कए रहलैहेँ गरीबकेँ आगे बढ़बयके लेल तऽ खूब तऽ कोशिश कए रहलैहेँ जे कहुनाहुँ गरीब अगाड़ी बढ़य गरीबी दूर होय तऽ सभ खुशी रहए तऽ ओहिसँ की होइ छै तऽ आओर विकास अगाड़ी बढ़ै छै अपनो ध्यान खुगै छै अनेक प्रकारके सभकिछु करय लगै छै गाछ वृक्ष पेड़ पौधा तखनसँ लत्ती फत्ती खेतीक योजना गृहस्थी धान एहिमे कोना भेलै गहुम करबै एहिमे की हेतै तऽ खेसारी हेतै तऽ जौ हेतै तऽ गहुम मसुरी हेतै ई सभके योजनासभ सरकार सभकेँ खादके पानिके पूरा खादके दए रहलखिनहेँ योजना खेती करयके लेल बहुत सरकार मदति कए रहलखिनहेँ योजनामे ताहिके लेल से सरकार पब्लिक खूब खुश अछि आओर खूब जोरसँ खेती गृहस्थीमे जुटल अछि कोशिश कए रहलहेँ जे सरकारके बेशीसँ बेशी उपज हम प्राप्त कए कऽ देखबियै जेकि जे सरकारो खुशी हेतै जे हम मदद करैत छियै तऽ ओहि योजनासँ सभ गृहस्थ खुशी अछि खुशी रहत तऽ बहुत बढ़िआँ बात छियै ईसभ सरकारके योजना छलै छै शिक्षा दै देथिन जे अगाड़ी बढ़यके लेल तऽ लोक कोशिश करैए अगाड़ी बढ़यके लेल खूब प्रयास कए रहलहेँ अपना भरि जहाँतक जानकारी छै तहाँतक कोशिश करै कए रहलहँ जे नहि हमरा विकास हमरो हुए जे आगे आओर आगेके रास्ता पूरा हुए